हैलो भैया हमको घूमने जाना है गाड़ी हो जाएगा आपके पास आपके पास कौन कौन गाड़ी है गाड़ी का भाड़ा कितना है आपका घूमने जाना है पटना जाना है हमको कल कल नहीं तो परसों जाना है कितना का है दो हज़ार कम कम नहीं होगा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप कुछ तो कम करिए न उतना पैसा बोले इतना पैसा नहीं है कुछ कम करिए और गाड़ी मे तेल भरा कर दीजिएगा की अपना भरना पड़ेगा

ठीक है तो कल समय पर चला आइएगा परसों जाना है पर कल नहीं तो परसों जाना है ठीक है